दै होनानै अमा बेदरखौ रुबाय रुनानै जों सुबाय सुनानै बेखौ एवबाय थाव होबाय संख्रि होबाय बानलु होबाय साम्ब्राम होबाय एवबाय एवनानै दसे एवनानै जिरा आरि होबाय दसे खोब्बाय ओमफ्राय दै होबाय दै होनानै खोबनानै दोनबाय खोबखांनानै दै होबाय खोबनानै दोनबाय

मोनबाय ओमफ्राय मोनबाय जों मैथा ओंख्रि सङोबा जों मैथाफोरखौ सायनानै लाबाय सायखांनानै सुबाय सायखांनायखौ सुबाय सुनानै जों बेखौ सारायाव एवबाय जों ओंख्रि सङोबा जों जिराफोरखौ रेडि लाखानांगौ संख्रि रेडि लानांगौ दै रेडि लानांगौ बानलु रेडि लानांगौ जिराफोरखौ देनानै लानांगौ साम्ब्राम गुफुर बेफोर गासैखौबो जिरा मस्ला गरम मस्ला बेफोरखौ होयोबा ओंख्रिया गोथाव जायो आरो जों सारायफोरखौबो सुनानै लाखानांगोन गेस थानांगोन गेस गैयाबाबो बन थानांगोन अरदाब थानांगोन गासैबो जेरै जों अनला ओंख्रि सङोबा अनलाखौ जों अन देग्रोबाय अन देनानै अन देबाय दै फुदुंबाय अन देबाय होहोबाय अनलायाव जेरै नों अनलाजों दाउजों सङोबा अनलाखौ दाउखौ गोदानानै लाग्रोबाय एवबाय एवनानै उनाव होसनबाय ओमफ्राय सबाइ सबाइ सङोबा सबाइखौ रुग्रोबाय रुनानै बेखौ थाव सेरबाय सबाइजों दाउजों नारजि अमा संबा जेरै नारजिखौ रुग्रोयो अमाखौ एवनानै दोनबाय नारजिखौ रुग्रोबाय उनाव बेखौ संफिनबाय खारै होबाय

जोङो मोनसे गोबां दाउ बेदर सङोबा दाउखौ बुथारबाय नों न'आव दंखायोबा आरोना दाउखौ बुथारबाय बुथारनानै बेखौ दै गुदुंजों फुदुंनानै फुबाय फुनानै एसे सावस्रेमबाय जेनेबा नोंनाव बन गैयाबा गेसआवनो सावस्रेमबाय सावस्रेमबाय गोदाबाय आराम गोदाबाय उनाव थाव सुबाय गोदाखांनायनि उनाव थाव होबाय साम्ब्राम होबाय बानलु होबाय जिरा होबाय मस्ला होबाय साम्ब्राम गुफुर होबाय एवबाय एवखांनानै दै होबाय आरोना एवनानै दसे एवनानै खोबनानै दै होबाय बेयाव दै होनायनि उनाव खोबनानै दै होबाय दसे गोबाव खोबनानै उनाव दै रानोबा आराम मोनबाय जाबाय बेबायदिनो मोजां संनांगौ आरोना